ایک ہزار دو سو پچاس پانچ ہزار پانچ سو تیس تیس ہزار تین سو نوے پچاس ہزار پانچ سو پچاس اسی ہزار آٹھ سو اسی